भारत सरकार द्वारा कृषि के लिए अनेक जो बिजली के लिए अलग अलग वह बताई गई योजनाएं बताई गई जिसमें जो उनके बिजली के जो कनेक्शन हैं वो ख़ुद के जो खेत में अलग अलग प्रकार से निर्धारित किये गए हैं उसी प्रकार बिजली की कटौती के बारे में के बारे में अगर हम बात करें तो कई कई कने कई अनेक कारणों के द्वारा जो बिजली की जो कटौती होती है उसी कारण जो हमारे किसान हैं उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह अपने अगर वे मन बात करते हों आधुनिक जो अपना मोटर सिस्टम है तो उसमें अगर अपने जो बिजली है वे अगर कट जाएगी तो वो जो पानी होता है वो जा नहीं पायेगा तो उसी प्रकार जो जपने खेतों में निश्चित रूप से पानी न जाने के कारण जो पौधे हैं वो सुख जाते हैं उसी प्रकार जो किसान की जो मेहनत होती है वह उसी प्रकार वह सारी विफल हो जाती है वह उसी प्रकार एक तरीके से वह कार्य श्रेष्ठ नहीं रह पाता उसी तरह हमको इन कारणों का सामना करना चाहिए और किसान को बचाना चाहिए की वह ख़ुद की खेती को सही से कर पाए